आंनि जिउनि राहाया मोब्लिबनि सायावनो सोनारनांगौ जानानै फैयो मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जों थांनानै थानांगौ जायो जुदि मोब्लिब गैयाब्ला जोंहा असुबिदायाव गोग्लैनो हायो बिनि थाखाय जोंनो मोब्लिबा नांगौ जानानै फैयो मानो होनबा जों गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जोंनाव इनभारथार आरो जेनेरेटर जेबो गैया बिनि थाखायनो कारेननि थाखाय मोब्लिबनि थाखाय जोंनो नांगौ जानानै फैयो जुदि कारेन असुबिदा जायोबा जोंनि थाखायबो थांनानै थानांगौवा गोहोम गोग्लैयो बिनि थाखायनो मोब्लिबनि सायाव जोंनि थांनानै थानांगौ लामाया नांगौ जानानै फैयो जुदि गैयाब्ला जोंनि थाखाय दिगदाराव गोग्लैनो हागौ बिनि थाखायनो जोंनो जोङो जोंनि जिउनि थांनानै थानाय लामायाव कारेननि गोनांथि जानानै फैयो